हॅलो सुरहित स्विट मार्ट न्हय हांव शुभदा उलयता म्हापशेच्यान म्हाका एक सांगा पयली तुमच्या कडेन हॉम डिलीवरी ओपशन आसा आं बरे आं बरें बरें ओके म्हाका न्हय पेडे जाय आशिल्ले कसलें कसलें तरेचें पेडे आसता तुमच्या कडेन आनी कितें आसा

आं बरें बरें आं हय जाणां जाणां आं बरें बरें म्हाका न्हय चड करुन वॅज वॅज आयटमूच जाय आनी पेडेच जाय आशिल्ले धारवाडी पेडे आसा तुमगेर कित्याक जाणां म्हजें चली न्हय आसता न्हय फ्रेश आसा न्हय अशें हां बरें बरें आसा तर म्हाका न्हय पेडे जाय पूण एका किलान कितलें येता पेडे तुमी सांगू शकता म्हाका आं बरें बरें एका किलान पन्नास येतले न्हय आनी रेट कसो ताचो तो कितलें म्हणलें बरें बरें हय म्हाका चड जाय कित्याक जाणां म्हाका म्हजे चली आसा न्हय ते बारवेंत आसले ताका बरे मार्क मेळ्ळा ताका लागून म्हाका एक धा पंदरा घरांनी पेडे वाटूंक जांय आनी ताच्या स्कूलान वाटूंक जांय स्कूलान अदमास पन्नास साठ टिचरी तरी आसा कितलें लागतलें म्हाका तुमी मातशें म्हाका सांगू शकता बरे पांच किल तरी जांय दिसतां म्हाका न्हय आसा न्हय चितळेचे बी मेळटा तुमी दवरता बरें बरें आनी आनी कितें विचारुंक जाय आसलें म्हाका हां वॅज केक आसा न्हय ते खंयचे फेल्वर्स आसा तुमचे कडेन हां बरें बरें आनी पेस्ट्री आसा बरें बरें आनी म्हाका सांगा पेडे आता ओडर केलें कितें म्हणलें आं हां बरें बरें आनी आतां ओडर केली हांवें जाल्यार केन्ना मेळटलें म्हाका पेडे बरें हांव तुमकां वॉटसएपाचेर एड्रेस धाडटा हां बरें बरें आनी म्हाका न्हय पांच किल पेडे जाय आनी तुमी अशें करा पाव पाव किलाचे बॉक्सा करात तशें करुंक शकतां न्हय तुमी पांच किल पेडे दियात म्हाका तुमी तशे दियात पांव पांव किलाचे आनी कितें सांगपाक जाय आसले फरसाण आसा तुमचे कडेन मिक्स फरसाण मेळटा पळय महाराष्ट्रान बी मेळटा चड तें तशें म्हाका एक किल जाय कितें म्हणटाले तुमी आं चड ना बरें बरें ओके ओके बरें बरें थॅक्यू बरें